आ हॅलो आ हॅलो मॅडम आ मॅडम आ कशी आसा तुमी आसा आसा बरें आसा हय मॅडम मातशें काम आसलें सामकें प्रोब्लेम जाता आमची न्हू बावा आमची न्हू गांवांत बालवाडी ना पय भुरग्यांक खूब त्रास जाता सामके बसपाक त्रास जाता आनी भुरगीं भरपूर येता न्हू सामकें त्रास खंय सगळ्याक पयलें कित्या सांग त्या खातीर तुका मातसो फोन केल्लो किदें तरी पळय म्हणून अशें करून सगळ्याक पयलें येता पय आमकां इल्लोसो जागो जायो दोनी सारकी जागो हय खंयीय तरी बांदतलें जाल्यार आमकां न्हू गोव्हर्मेंटाच्यान गोव्हर्मेंटाच्यान आमकां ना ना ना तें किदें तरी जाय मातशें जाचें करून हय हय हय हय हय हय मोट्टो प्रोब्लेम म्हटल्यार तो गांवांत आतां कितलीं जाणां आसा न्हू किदें किदें प्रोब्लेम जाता ते त्रास जाता हय तें म्हटल्यार हय आ मातशें पळयात आ मातशें आ आनी ते रस्त्या गटारां भितर सारकें मातशीं निवळ करिया न्हू आतां पावसाचे दीस जाले तेवटेन सगळे माती भरिल्ली गटारांनी उदक वचपाचे कांय ना ते मातशें निवळ करून घेयात मातशे आ सर हय हय ओके हय हय जावं जावं आसूं आसूं हय आ ना जायनाका पूण मातशें टायम जावं पूण मातशें मातशें पळयात आ हय हय हय आं आं आं आं आं ओके आं आं आं मॅडम आं मॅडम आं मॅडम बरें बेगीन आं बरें बरें बरें थँक्यू मॅडम आं थँक्यू